जय झूलेलाल गेम्स गेम्स में जीअं की असां खेॾणु वञूं त इन में जामु सुठी सुठी गेमूं आहिनि जीअं की थी वई हिकु क्रिकेट क्रिकेट में असां डुकंदा आहियूं फिल्दिंग कंदा आहियूं उन खां पोइ बेतिंग वग़ैरह कंदा आहियूं त उन में असांजे शरीर खे हिकु ऊर्जा उतपन्न थींदी आहे जंहिं ऊर्जा में असांजो जेको आहे असां अंदरि सकारात्मक ऊर्जा इक ईंदी आहे उन खां पोइ इंसान जो जेको आहे ॿारनि जो बुढनि जो जेके जेके गेमूं खेॾी सघनि त उन खे अंदिरां हिकु ऊर्जा उतपन्न थिए थी जेका उन खे सुठे तरीक़े सुठे नमूने सां उन जो सॼो ॾींहुं करे थो सुबुह उथी करे कोई बि गेम खेॾण सां असांजे मग़ज़ खे जामु सुठो लॻंदो आहे चाहे पोइ चेस थी वई अगरि असां चेस खेॾूं था त उन में असां दिमाग़ असांजे शरीर वधीक डुकंदो आहे उन खां पोइ असां रेके गुॾी त खेॾूं त रेके गुॾीअ में असां टपा ॾींदा आहियूं गुॾीअ खे जा उते फिटी कंदा आहियूं हणंदा आहियूं त उन जे हिसाब सां असांजो हर हर हिकु तरीक़े सां हर हिकु गेम में सकारात्मक ऊर्जा ईंदी